जीअं त मूंखे तबिलो वजा॒इण ईंदो आहे तबिलो जेडी॒ महिल मां वजा॒ईंदो आहियां मूंखे जाम आनंद मिलंदो आहे मूंखे उहो सिखण में डा॒ढी ख़ुशी थी हुई ऐं मूंखे ख़बर बि न पई मां कीअं उन मज़े में मज़े में कंदे कंदे उहो तबिलो वजा॒इण सिखी वियुमि हुनजे अलावा जेडी॒ महिल बि मां तबिलो वजा॒ईंदो आहियां चाहे केतिरो बि मां परेशानु हुजां मुंहिंजी सजी॒ परेशानी ग़ायबु थी वेंदी आहे